मेरे जेह्ड़े दादू दादी न मतलब कि ओह् जंदे हे बाड़ी कम्म करने आस्तै खेती बाड़ी करने आस्तै ते असें उनेंगी गै दिक्खदे हे मतलब कि उनें बाड़ी जाना उत्थै बाड़ी गुड्डनी मक्कां शक्कां लाई दियां होंदियां हियां उनेंगी गोड्डी करने गी बैठी जंदे हे कुछ बी ते उंदे कन्नै कन्नै गै केह् करना कि असें बी मतलब कि जेल्लै में स्टार्ट कीती उनें जियां आखदे लोक के गो मतलब कि बाड्डी करने गी जाना हा जां असें गोड्डी करने गी जाना मिगी जियां जियां ओह् जंदे हे ते उ'नें इक मेरे आस्तै बी इक निक्की नेही इयां रम्भी बनाई दी होंदी ही उ'नें जेल्लै गोड्डी करने गी जाना ते में बी उं'दे कन्नै चली जाना ते ओह् मीं केह् गुड्डना कुत्थै होंदा हा मीं जेह्ड़ियां ओह् निक्कियां निक्कियां मक्कां लग्गी दियां होंदियां हियां ओह् बूह्टे पुट्टियै टकाई ओड़दी ही बल्लें बल्लें जेल्ले मीं स्टार्ट कीती उनेंगी दिक्खी दिक्खी में शुरू कीता कि'यां ओह् गुड्डा दे घाह् कि'यां बड्डै दे डंगरें आस्तै जां केह् करा दे बस फेर में उनें उंदे कन्नै गे जाना फ्ही घर मतलब इयां कोई फुल्ल शुल्ल क्यारियें च लाई उड़ने मतलब कि कोई बी फुल्ल बड़े फुल्ल कोई गुट्टे दा फुल्ल कोई गलाब दा फुल्ल बड़े फुल्ल होंदे हे ओह् लाने उनेंगी दिक्खना फ्ही आं रोज दिखदे रौह्ना असें नेईं अज्ज इन्ना हारा हा अज्ज इन्ना होई गेआ एह् बड्डा होई गेआ जेल्लै निक्के होंदे हे एह् बड़ा रौंह्दा हा कि असें एह् अच्छा एह् बूह्टा में लाया हून इसी कुल्लै फुल्ल लग्गन गे कुल्लै एह् त्यार होग बूह्टा कुल्लै नेईं एह् दिक्खना उनेंगी पानी देना जां एह् करना एह् सारा इयै किश करदे हे गोड्डी बाड्डी करनी असें फुल्ल शुल्ल लाने अपने घर गलाबै दे फुल्ल लाने बड़े मतलब कि फुल्ल एह् जेल्लै असें लाई जेल्ले असेंगी लभदे हे ते फिर असें इक दूए गी सनाना नेईं असें न ओह् फुल्ल लाए ओह् लग्गे दे बाह्र ओह् इन्ने इन्ने शैल लब्भा दे दिक्खने गी लग्गै दे एह् घर बी उयां मनी प्लांट नेह् लाई दी असें ते ओह् इसी आखदे मनी प्लांट गी आखदे पत्ती देने कन्नै बड़ी शैल उग उगदी ते बस इसी रोज जेल्लै चाह् बनानी ते पत्ती इत्थै मनी प्लांट च सुट्टी ओड़नी आहनियै असें